हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो नवजात शिशु होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी जल्दी आज के टाइम पर काफ़ी जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं उन्हें बीमारियाँ हो जाती हैं फिर वो बेचारे वो तो बोल भी नहीं पाते बता भी नहीं पाते कि उन्हें किस तरह से क्या परेशानी हो रही है तो उस समय बच्चों के साथ जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और जैसा कि मैं आप को बताना चाहूँगी कि अगर आप के घर में कोई हमारे घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है हमें आस पास स्वच्छता रखने की आवश्यकता होती है घर में भी साफ़ सफ़ाई होनी चाहिए कहीं मकड़ी के जाले नी लगा लगे होने चाहिए हाइजीन का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐ कि हम उन्हे गंदे हाथों से टच ना करें हम अगर कहीं बाहर से आएं है तो पहले ख़ुद को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें उसके बाद ही बच्चों के पास जाएं उनके आस पास ज़रा भी गंदगी या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए और उस इस तरह से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही जल्दी और वो थोड़ी सी लापरवाही में ही बीमार पड़ जाते हैं